में ना अपने घर बिच्च ना इक बड़ा शैल बगीचा बनाए दा ऐ ओह्दे बिच्च मैं धनिया धनिया पालक मेथी मतलब कि सब सब्जियां जेह्ड़ियां केह् मैं उगाई दियां न ते अस ना घर दी सब्जी खाना बड़ी पसंद करने ते सारें गै उगानी चाहिदी अस जिसले में आई नी ते उल्लै में दिक्खदी ही एह् करदे हे मेरे घरै आह्ले करदे हे सस्स मेरी करदी ही ते मैं बी उ'नें गी दिक्खी दिक्खियै ते मैं बी कीता में पिच्छै बी थोह्ड़ा कीता दा हा कम्म इस करियै मि कम्म करने गी असानी होई ते कम्म करना चाहिदा मतलब कि घर दी जेह्ड़ी चीज ऐ ओह्दे मकाबले च कोई चीज ऐ गै निं ऐ असें निम्बू दे बूह्टे उगाए न मतलब की संतरें सारा कुछ बगीचा घर बनाए दा ऐ ते ओह् अस मतलब कि आपूं बी खन्नें आं रिश्तेंदारें गी बी दिन्नें आं बेचने बी ऐ ओह्दे कन्नै असें गी फायदा बी होआ ते मेरे घरै आह्ले गी बी फायदा होआ ते मतलब कि बड़ा जैदा फायदा होआ ऐ इस करियै मतलब कि कम्म करना चाहिदा सब्जियां जेह्ड़ियां कि असें घर उगाइ दियां न अस बच्चें गी बी हरियां सब्जियां खलान्ने न मतलब कि बाह्र दी सब्जियां चार चार दिन रौंह्दियां न ते कोई पता निं ऐ कि ओह् ताजियां न कनेइयां ऐन उं'दा ते कोई ऐ कि जेह्ड़ा फायदा केह् नेईं होंदा ऐ ते बच्चें गी अस अगर आपूं उगाइयै खलागै आपूं खागै ओह् बी फिट रौंह्ङन थोह्ड़े अस बी साढ़ी बी सेह्त ठीक रौह्ग ते मतलब कि एह् साढ़े लेई अच्छा ऐ हून घर अस सब्जियां उगानें फिर अस प्यौकै भेजो कुसै गी देओ अस मुल्लें लेइयै ते अस कुसै गी अस नेईं देई सकदे ऐ लेकिन असें अगर घर उगाई दी होग ना ते अस बी उस्सी कुसै गी बी देगै असें फुल्ल बी घर लाए दे न घर दी मतलब कि शैल लभदे न लाए दे सारे फुल्ल घर लाने चाहिदे ते अनार दे बूह्टे बी ऐन साढ़ै घर सारा कुछ ऐ ते ओह् असें जेह्ड़ा कि आपूं बी खन्ने आं कुसै गी देओ मतलब कि ओह् ओह्दा असें गी फैदा होंदा इ'यां अस खरीदियै कुसै गी निं देई सकने आं ते मतलब कि अस एह् चीजां जेह्ड़ियां केह् अस घर उगाई सकने आं होर साग सूग जो बी ऐ एह् अस खन्ने ऐ इस गोड़ी करने आं अस बाह्ड़ी करने एह्दे कन्नै साढ़ा केह् जेह्ड़ा कि शरीर फिट रौंह्दा ऐ असें गी कोई बमारी निं लगदी अजकल्ल बमारियां कि'यां लग्गा दियां कि लोग कम्म करना लोकें छड़ी ओड़े दा भलेआं गै ते जेह्दे कारण बमारियां बड़ियां जैदा बी पी हाई शुगर जे सारा कुछ अगर अस गोड्डियां बाढ़ियां करगे अस साढ़े कोला साढ़े बच्चें बी सिखगङन ओह् बी ठीक रौंह्ङन दोआई खाने कोला बैह्तर ऐ कि अस जेह्ड़े के ओह् करचै मतलब कि घर गै गोड्डी बाढ़ी कुछ करचै कम्म लग्गी रौह्चै अस ओह्दे कन्नै साढ़ी के सेह्त जेह्ड़ी केह् बिल्कुल ठीक ठाक रौंह्दी ऐ ते दर्दां तकलीफां घट्ट होंदियां न असें गी ते मतलब कि असें डाक्टरें कोल जाने दी जरूरत निं रौंह्दी ऐ ते बच्चें गी असें जेह्ड़ा कि आपूं बी कम्म असें गी आना औना चाहिदा ते ठीक ऐ ते बच्चें गी बी औग गै ते बच्चें गी सखागै अगर अस आपूं निं करगे ते अस बच्चें गी केह सखागे साढ़े बच्चे बी करङन ते बच्चें बी अग्गें मैह्नत करङन ते मतलब कि अपने कम्म गी अग्गें बधाङन इस कम्म उप्परा फैदा गै फैदा नुक्सान कोई निं ऐ नां ते सेह्त गी नुक्सान ऐ ना ते कुछ सेह्त बी फिट्ट रौह्ग अगर अस पैहे देइयै जिम्म जाई सकने न सारे ओह् करने न ते अस अपनै गै घर अगर कुछ सब्जी उगाचै कुछ ओह् करचै ते ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा केह् अस साढ़ा शरीर बी फिट्ट रौह्ना ते अस बी ओह् करना ऐ ता कि असें अपनें घर एह् सारा कुछ लाए दा ऐ में लाया प्यौकै बी में कम्म करदी ही उ'नें सब मिं थोह्ड़ा सखाया इत्थै बी आह्नियें सिक्खेआ मेरा मन जेह्ड़ा केह् लग्गी रेआ इस कम्मै गी ते में इक मिंट बी बेल्लै निं बौंह्दी ऐ ते नेईं केश मैं मतलब कि इस्सै कम्म गी लगी रौंह्नी केह् असें धनिया पालक सारा कुछ लाए दा धनियां सब्जी हारा त्रोड़ियै जेल्लै साढ़ा मन करदा ऐ अस हरा धनियां त्रोड़ियै ते ओह् अस सब्जी बिच्च पान्ने आं ते बजार दा चार दिन दा धनियां आह्नै दा पागै ना ते साढ़ी सब्जी सोआद होना ते ना ते कुछ अस मतलब कि साग कड़म पालक एह् सारा कुछ घर उगाए दा ताजा खन्ने आं ते बं'ड्डी बी सकदा ऐ बंदा ऐ इ'यां तां कोई कुसै गी कुछ देई निं सकदा ते नेईं केश ते एह्दे कन्नै मतलब कि एह् होना कि असें ओह् रोना जेह्ड़े साढ़े बच्चें न एह् मोमो पिज्जा जे वो जे खंदे न ते फिर असें गी एह्दे कन्नै डाक्टर कोल जाना पौंदा फ्ही ओह् दस्सदे न असें गी कि म्हाराज पेट इंफैक्शन होई जंदी लक्खे रपेंऽ दा नुक्सान होंदा साढ़ा फिर असें गी आखदे बाह्र चली जाओ अस गरीब आदमी अस बाह्र नेईं जाई सकदे कि जेहड़ा साढ़े बच्चें गी बमारी दा सामना करना पौंदा ऐ अगर अस आपूं बी एह् चीजां खागै बच्चें गी खलागै ते असें गी डाक्टरें कोल जानें दी जरूरत नेईं ऐ ते अपनें बच्चें गी अस एह् पिज्जा बर्गर नेईं खलागे ते एह् मतलब कि अस सब्जियां सुब्जियां करगे आपूं बी कम्म करगे कन्नै उ'नें गी बी पता लगना कि एह् कम्म जेह्ड़ा कि समझो कि एह् साढ़े मां प्योऽ करदे न ते असें बी इ'यै कम्म करना ऐ ता कि असें गी ना ते जैदा ओह् करने दी जरूरत प'वै नां जैदा मोटापा आ'वै नां कुछ साढ़ी सेह्त बी फिट्ट र'वै ते मतलब कि अस खाचै बी घरै दियां शैल शैल ताजियां ते इस करियै कि अस इ'यो कम्म करने आं एह्दे कन्नै बड़ा फैदा होआ असें गी करने कन्नै में बी दित्ती अपने खसमै गी अपने कोला जिन्नी मदद होई सकदी दित्ती घर घ्रिस्ती बनाइयै उस घर घ्रिस्ती बिच्च हून र'वा नी मिं इन्नी खुशी होआ दी ऐ उस घ्रिस्ती बिच्च रौह्ने कन्नै कि मेरी मैह्नत दे जिन्ने बी मतलब जिन्ना बी अ'ऊं करी सकनी आं मेरी मैह्नत दा बी पैसा लग्गे दा ते बड़ा अच्छा लग्गा दा ऐ कम्म करने दा बी अच्छा लग्गेआ ते अपना मन बी लग्गा रेहा ते ओह् मतलब कि घर दी अस सब्जी पानी बी खाद्धी ऐ शैल साग पत्तर शैल सारा कुछ फ्रूट बी माड़ा मुट्टा अस घर उगाई गै लैन्ने ऐं ते फुल्ल फलार जो मतलब अपनै पूरी ध्याड़ी कम्म लग्गे रौह्न्ने कन्नै ते कन्नै साढ़ा मन लग्गी रौंह्दा ऐ ते कन्नै जेह्ड़ा कि असें गी नां ओह् होंदा कि बड़ी इस कम्मै कन्नै बड़ी खुशी मिलदी ऐ असें गी अस मतलब कि बड़ा अपने आप च ओह् सेही करने आं कि बड़ा गै शैल कम्म ऐ एह् कम्म हर इक बंंदे नै करना चाहिदा ऐ ते एह्दे कन्नै फैदा गै फैदा ऐ एह्दे कन्नै कोई नुक्सान निं ऐ